क'क्राझार जिलायाव गायनाय गिबि आबादफ्रा माइरं खुसेर गम खुन दालि फिथाइ सामथाइ थांखु बायदिफोरखौ गायनाय जायो माइरं आबादा बांसिन दिमान्द दं फोनायफोरनिफ्राय हाथायाव माइरं दैरं फाननाय मावखान्थिया जाबाय आबाद गायनाय दैज्लां बोथोरा आबादनि थाखाय साबसिन मानोना आबादखौ माइरंखौ दैज्लां बोथोरावसो गायनाय जायो